मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो स्विमिंग एक ऐसा गेम था जो शुरू शुरू मे मेरे को बहुत निराश जनक लगता था क्योंकि मेरे को बनती भी नहीं थी उस टाइम पे स्विमिंग और कहा जाए एक बार मेरा अनुभव एक ये था कि मैं अपने इस्कूल में हमारा जो पुल था वो क्रॉस कर रहा था पुल तो सपोर्टर के साथ मतलब जो कुप्पी का टाइप का वो लगा के करते हैं तो वो खुल गई थी और मैं बीच पुल में डूब गया था तो उससे मेरे को मतलब अब बहुत ज़्यादा वो हुआ कि नहीं यार मेरे को सीखनी है है ये चीज चीज अच्छे से मेरे को करनी है मेरे को आनी चाहिए तो जब मैंने उसको सीखा और जब हमारे प्रतियोगिताएं होती थी हमारी तो उसमें शुरू शुरू मे बिल्कुल मेरे को मेरा ऐसा रहता था कि मैं बस हिस्सा ले रहा हूँ उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ की हाँ मैं बस तैर रहा हूँ पर क्या मकसद के लिए तैर रहा हूँ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे वो ये मेरे को बहुत निराश करता था कि मैं जब चौथा या पाँचवा में आता था कि भाई में तैर रहा हूँ मैं सब कर रहा हूँ पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है उससे तो इसको मैंने हैंडल ऐसे किया की मैंने अपनी जो मेरा जो क्या कहेंगे मेरी हार्डवर्क जो था मेरा जो हार्डवर्क था मैंने उसको और ज़्यादा बढ़ाया मैंने मेहनत करी और और ज़्यादा वहाँ पे और इस तरह की मेहनत करी की मैं हैंडल इस प्रकार के कर पा रहा था कि कुछ साल पहले मैं अभी स्टेट लेवेल खेल खेल के आ गया रहा मैं इतनी मेहनत करके अपना वो किया था बनाया था कि हाँ मेरे को इसमें कुछ न कुछ करना है ये मैं ये जगह ये चीज मेरे को अगर पसन्द है तो मेरे को इतना मेरे को अपने अनुभव इतना लेना है इस चीज का की मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए और सबसे अच्छे तरीके से मेरे को ये चीज करनी है तो इन अगर कहा जाए की कोई भी बंदा को अगर निराशाजनक लग रही है कोई भी चीज में तो उसको मेहनत ही एक ऐसी चीज है जिसकी जिसके बल बूते पे वो चीज सुधार सकता है और उस चीज मे आगे बढ़ सकता है